भारत में परंपरा रूप सां हर हिकु त्योहार मल्हायो वेंदो आहे इनजे करे ई भारत सभिनी खां अलॻि देश चवाइजंदो आहे भारत में सभु त्योहार ॾाढो हर्ष उल्लास सां मल्हाया वेंदा आहिनि जीअं नवरात्रि नव ॾींहं माता जी आराधना कंदी आहे करबे रंबो आहे इन खां पोइ सभिनी खां वॾे में वॾो त्योहार आहे भारत जे लाइ ऐं ख़ासि करे गुजरात जे लाइ इन खां पोइ आहे दीवालीअ जो त्योहार जंहिंमें राम भॻवानु चोॾहं साल वनवास कटे ऐं पंहिंजे घर अयोध्या आया हुआ इहो त्योहार पाण सिंधी जा हर हिकु हिंदु ॾाढे धाम धूम सां मल्हाईंदा अहिनि उन ॾींहुं राति जो लक्ष्मी माता जी पूजा थींदी आहे राति जो सभु गॾु थी करे ऐं फटाकड़ा ॿारींदा आहियूं इन खां पोइ जो त्योहार होली होलीअ में चारों तरफ विचो ॾिसो कलर कलर हूंदो आहे होलीअ जो त्योहार हर्ष उल्लास जो त्योहार आहे होली पाण ॾाढे धाम धूम सां मल्हाइंदा आहियूं इहे सभु त्योहार पाण पारंपरिक रूप सां मल्हाइंदा आहियूं इन करे ई भारत सभिनी देशनि खां अलगि देश आहे